दानि इन्दि जिदों सिगांनि इन्दि जिदों बुहुत फाराग दोङो सिगाङै इन्दिखो गावनो न'वाव इन्दि एम्फौखौ फिनानै गावनो इन्दि बे माबानिफ्राइ इन्दि लाथा एम्फौनिफ्राइ जि माबा ओंखारोना बेखौ रुनानै थावख्रि थावख्रि लुनानै गावनो न'वाव दायोमोन बे जिफोरा गोबाव जोरोमोन दानिफ्रा खिन्थु बै माबाफोरखौ इन्दिफोरखौ गोरानैनो लुयो लुनानै दायो मेचिनफ्राव दायो बे बेफोर जिफोरा बारा गुदुंबो नङा आरो ओमफ्राय बारा जोराबो आरो सिगांनि मानसिफोरा बै माथा खुन्दुंफोरखो दाङा नाथायाव रुना लानानै दाङा नाथायाव नाव दोंनै दोंनैहै जाबनानै दायोमोन बेफोरो जोरो जोरोमोनबो आरो ओमफ्राय रंफोराबो थाङामोन आगरफ्राबो बायदि रोखोमनि जेरै खाख्रि खला दाउराइ मोखोरेब आरो थाइगिर बिबार थाइगिर बैग्रि बिबार बेफोरखौ सुखांनानै गावनो नोआव खननानै सुखांनानै दायोमोन दानिफोरा खिन्थु मेचिनाव दानायफ्रा बै बारा एसां मोजां जाया खुन्दुंफ्राबो बारा रोजाबो जाया ओमफाय थाब बे खुन्दुं खुन्दुंफोरा गोफोन बायदि जानायखायनो थाबनो आग'रफ्राबो जियो आरो बे जोराबो आरो थिग बेबायदिनो बै जोमग्राफोराबो जों न'वावनो न'वावनो दानानै दानानै जोङो गावनो माबायोमोन लाफो लायोमोन जोमोमोन आरो ओमफ्राय बेखौ सिगांनि मानसिफोरा बेबायदि गावनि न'वाव आनथा जोमनाय आरो गाननाय बेफोरखौ गावनि थाखायसो बानायना लायोमोन नाथाय बे दानि दानि जुगाव बे फालांगि बा बेफार खालामनानै बेफारनि थाखाय जाहा थाहा जा जानला मोनला दानानै बेफार खालामो फैसा आरो सिगांनि मानसिफ्रा बेबायदि फालांगि खालामनोबो रोङामोन सिगांनि इन्दि जिवाव बै एक्स एकस' देरस'फ्रावनो मोनोमोन दाना खिन्थु हाजार थाखा ओह सो लाह लायो बेबायदिनो गुबुन हारिफोराबो बर'नि बादैबो गुबुन हारिफ्राबो मिचिनफ्राव दानानै दानायफोरखौनो जों गाननो गोनां जायो मानो होमबा बे दानि दानि समदों गोदोनि समदों मिलाया मानो होनबा समा समखौनो मोना दानायबो बेस्ट रोंलाबो दानि जुगनिफोरा रावबो दानोबो एसेबो आवगायला मानो होनबा सानसेआवनो सानसेआवनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा गोमोरनाय मो मोनो बेखायनो मानसिफ्रा एसे गावनि माबाखौ एसे कालसारखौ दानाय लुनाय कालसारफोरखौ बा बेखौ खोमालांनोसो गोमालांनाय बायदि जानो हमदों बेखायनो जोङो गावनि न'वावनो ओह इसान सालि बनायनानै दानाय दानो नांगौ जानानै फैदो नङाबा जोंनि माबाया थानाय नंला गुबुन हारिनि जातिनिफोरनियावसो इफोरो ओह थांजोबसिगोन